य'गा खालामनायनि सर'आ जोंनि गोसोयारि आबेकखौ मोजां खालामो मानो होनोब्ला जोङो य'गा खालामोब्ला जोंनि देहा सावस्रिया गोख्रों जायो बोलो मोनो इनारजि मोनो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोबांथार य'गानि गेजेरजों जेरैहाय सिनस्रि सायोब्ला सिनस्रि सानायनि य'गाखौ जों माबादि खालामनांगौ य'गा खालामनानै जों सिनस्रि सानाय बा रुबायनायफोरखौ जोङो आराम मोनहोनो हायो एसे एनै जेन'बा खर' सानाय बा लोमजास्रो मोननाय गोजांस्रिव मोननाय बेफोरखौबो जोङो मा होनोमोनलाय य'गानि दारैहाय जोङो गावनि देहाखौ बा गावनि गोसोखौ बोलो मोननाय खालामनो हायो बुंनो थाङोब्ला य'गाया जोंनि थाखाय जोबोत मोजां आङो एक्सुवेलि य'गाखौ आङो खालामफेरनाय जायाखैमोन खालामाखैब्लाबो मोनसे समावहाय आङो य'गाखौ खालामदों बे मोनसे समनि उनाव बे खालामनायनि गेजेरावहाय य'गा खालामबाय थानाय समाव थारमाने गुबुननि खालामनाय आदबफोरखौ नुनानै बिसोरजों थाफानानै य'गाखौ माबोरै खालामोब्ला जोंनि गोसोखौ मोजां मोनो बा जोंनि देहा सावस्रिया माबोरै जायो बेखौ आङो माखासे बोसोनगिरि बिथांमोनजों थाफानानै आङो य'गाखौ खालामबोनाय जादों आरखि दा बेनि गेजेरजों आङो खालामनानै आङो मोन्दांनो हादों बा हमदांनो हादों जोबोरैनो मोजां आरखि बे य'गानि दारैहाय जोङो जोंनि गोसोखौ मोजां बा गोख्रों जौगाहोलांनो हायो आरखि